पयलींच्या टायार आमचे जाणटे कोंकणी उलयताले पण पोर्चुगीस आसल्या कारणान तेंची चडशीं उतरां पोर्चुगीस आसतालीं जशीं की कदेल लापीस पोलको तातीं जनेल अशीं मेज अशीं उतरां ते उलयताले जीं पोर्चुगीस आसतालीं पण ते कोंकणी म्हणन समजताले पूण येता त्या टायमान जाती वेगळ्यो जावं जाती आपले एसंटान म्हणोन कोंकणी उलोवपाक लागलीं उंच जात आपले भाशेन नितळ कोंकणी उलोवपाक लागली आनी जी ल्हान जाती आसल्यो त्यो कोंकणी आपले भाशेन उलोवपाक लागली पण जाता त्या टायमान जेन्ना इंग्लीश आयली चडशे लोक आपल्या कोंकणींत इंग्लीश यूज करपाक लागले आनी तांचीं चडशीं उतरां इंग्लिशेचीं आसता